खंयचेंय पुस्तक वाचचे पयलीं ताची प्रस्तावना जर वाचली जाल्यार त्या पुस्कांत कितें आसा हें थोडे भितर आमकां कळटा म्हणटकच हांव प्रस्तावना पयलीं वाचतां आनी मगीर जें आसा कथा किंवा कादंबरी जी जे कसलीं पुस्तकां तीं वाचपाक सुरवात करतां हांवें अशी एक कादंबरी वाचल्या जी म्हाका स्टार्टींगाक खूब बोरींग अशी दिसली अशें दिसलें की येदी व्हडली कादंबरी वाचप कशी आनी तेन्ना हांव पयलीच वाचपाक सुरवात करतालो म्हजें वाचन तेन्नाच स्टार्ट जाल्लें म्हणटकच हांवें चितलें वाचलें एक दोन पेजी पांच पेजी वाचल्यो वीस पेजी जाल्यो आनी दिसलें की जावचें ना हें वाचपाक सामकी बोरींग अशी आसली आनी दुसरे दिसा हांवें परत तीच कादंबरी घेतली आनी विशेक पेजी वाचल्यो वाचता वाचता म्हाका ती इंट्रस्टींग अशी दिसली आनी आख्या दोन दिसां भितर ती वाचून काडली आतां जी इंट्रस्टींग आसली इल्ली कादंबरी जी म्हाका पयलीं बोरींग लागताली आनी मागीर इंट्रस्ट्रींग जाली ताचें कारण म्हणल्यार ती त्या लेखकाच्या जिविताचेर आदारीत आशिल्ली जें जिवितांत ताच्या घडलां तें सगळें ते कादंबरींत आशिल्लें कादंबरी आसा यु आर द बॅस्ट वायफ लेखक आसा अजय के पांडे